हेल्ल' अ माब्लानिफ्राय जानायमोन माबायदि सायो ओमफ्राय डक्ट'रनियाव नायजायाखै

ओरैनोथ' गेस जादोंब्ला गेसनि मुलिफोरखौ जानांगोन बेनिफ्राय गेस मोजां डक्ट'रजों नायजानानै माबायदि जादों बेखौ नायजाग्रोदो ओमफ्राय गेस जादोंबा गेसनि मुलिखौ जादो ओमफ्राय आरो बिदिनो सिंफ्राव उदैफ्राव माबाफोर जादोंब्ला बे मोजां डक्ट'रजों नायजानानै बिजि ओमफ्राय मोजां मुलि जानांगोन आरो खनसे मोजां नायजा आं अ ऐ खाथिफोराव डक्ट'र माबाफोर दंना गैया फार्मासि बिदि

औ बेनोथ' जाबाय दा दे आंहा नायनोसै होनबालाय आंबो आं मुलि दङ बेखौ आं हरग्रोनायनोसै बेखौ जानानै मोजां मोनाब्ला ओमफ्राय डक्ट'रजों थांनांगोन आरो नों मोजां डक्ट'रनियाव

चेम्बारावनो दङ दंनायालाय फै फैनो हागोन फैनो हायोबा दे

एसे बेलासियावसो लोगो मोनगोन आंखौ दा लोगो मोन्थ'नाय नङा दा नै ओंखाम जानायनिबो बे माबा टाइम जासिगोन ना दा ओ औ देह